असेंगी पौधा जमाने आस्तै पैह्लें ओह् मिट्टी दिक्खना पौंदी ऐ जेह्ड़ी साफ होऐ जेह्दे बिच नेईं रेत होऐ नेईं बजरी होयऐ नेईं कोई पत्थर होन नेईं कोई गंद कूड़ा होऐ होर ते ओह्दे बिच असेंगी जि'या कि हैल पाना होंदा हैल पाै आस्तै असेंगी उत्थें गोहे दा इस्तेमाल करना होंदा ते गोहा बी केह्ड़ा जेह्ड़ा असें पैह्लें रक्खे दा होंदा थोह्ड़ी देर पराना जि'यां साल दौं साल पराना गोहा होई जंदा पराना ओह् हैल असें यूज़ करना होंदा पराना होर उसी शैल गौड्डियां देइयै मिट्टी शैल पुल्ली जगह करनी होंदी पुल्ली करियै गुड्डियै हैल मिक्स करियै फिर असें उस जगह च बूह्टा लाना होंदा ऐ जि'यां कि ओह् बूह्टा त्यार होंदा ऐ